मुझे लगता है नागरिकों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा नियमों की करना पड़ता है मतलब नियमों बनाना पड़ता है लेकिन सरकार अगर नियमों बनाएँगे लेकिन हमारे जो नागरिक है ओ अगर नियमों को नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा तो मुझ मुझे लगता है कि हमसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नियमों की नियमों को मानना है और हमारे जीवन में उसको डालना है और सबको भी बताना है लेकिन अगर वह हम नहीं करेंगे तो हमारे मतलब परिवेश हमारा सामाजिक परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा चोरी हो रही है और बढ़ते बढ़ते बहुत सारे क्राइम बहुत सारे रेप हो रहा है क्यों क्योंकि हम ही नहीं मतलब जो नियम का नहीं मान रहे हम नियमों का अगर नहीं मानेंगे तो सब कोई भी नहीं मानेगा तो ऐसे ही सब अपना अपना काम करेंगे तो हमारा देश भी बहुत गंदा हो रहा है तो मुझे लगता है हमें ही नियमों को मानना चाहिए जिसकी वजह से हमारा देश हमारा सामाजिक हमारा परिवेश अच्छा रहेगा